हलो जी जी जी नमस्कार सर

जी जी जी जी जी जी बिल्कुल सही है सर अपन क्या है डाउन पेमेंट जमा कर देंगे बाकी तो अपने को एट्टी परसेंट के आस पास लोन की ज़रूरत लगेगी तो सर आठ लाख की रिक्वायरमेंट है अपनी जी मैं गवर्मेंट सर्विस में हूँ साहब हाँ हाँ मैं जी जी जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी जी हाँ जी जी जी जी जी जी जी जी मैं कर देता हूँ सर आधार कार्ड सेलरी स्लिप पेन कार्ड वगेरह आपको सेंड कर देता हूँ तो जी जी ठीक है सर हाँ ठीक सर बिल्कुल बिल्कुल सर धन्यवाद सर